सगल्यांत महत्वाचो गोंयचो सण म्हळ्यार गुडीपाडवा अशें मानता हो सण म्हळ्यार हिंदूचें नवें वर्स सकाळची सुरवात न्हावून धुवन जाता सगलें घर साफ करता बरें सजयता वयर घराक गुडी लायता अशें म्हणटा ह्या दिसाक ब्रह्मदेवान संवसाराक संवसार रचिल्लो जाल्यार कांय म्हणटा रामान रावणाक मारून जैत मेळयलां म्हूण हो सांस्कृतीक रितीन सण मनयता नवें वर्स म्हुणून लोक नव्या बऱ्या गजालींचो विचार करता नवे कपडे घालता नवीं कामां करपाक चित्ता नवो कारभार सुरू घेता सुरू करता धर एकलो एकामेकाक फोन करून नव्या वर्साची परबीं भेटयता आनिकूय जायते सण आसा जशे चवथ दिवाळी महाशिवरात्री आदी ह्या सणांक खास करून जेवण रुचीक रांदता देखीक मणगणें खीर रोस आमा आमाड्यांचें भाजी शीत खतखतें गोंयचें पारंपारीक जेवण ह्या सणाक आनीक फुलोवन घालता